جی سر گڈ مارننگ جی آپ شو روم سے بات کر رہے ہیں کیا رضوان احمد بات کر رہے ہیں کیا جی جی سر یہ ٹاٹا نیکسون گاڑی کے بارے میں معلومات کرنی تھی ٹاٹا نیکسون پرچیز کرنی ہے سر جی ٹاٹا نیکسون جو گاڑی ہے پرچیز کرنا ہے اس کے بارے میں کیسی ہے جی ٹاٹا نیکسون جو ہے یہ پرچیز کرنا ہے یہ مطلب کیسی گاڑی ہے ہے اچھا اچھا اچھا جی اور ماڈل میں کیا کیا ہیں کتنے ماڈل ہیں سر اچھا اچھا تو پرائز کتنی کتنی ہے سر ان کی سب جو یہاں ماڈل ہیں الگ الگ آپ بتا دیجیے جی سر جو تو یہ ٹاٹا نیکسون گاڑی اچھی رہتی ہے سر اچھا سر ایک معلومات اور یہ کرنی ہے کہ پٹرول میں اچھی رہتی ہے یا سی این جی میں اچھی رہے گی جی نہیں ایسے سی این جی سی این جی آج کل بہت چل رہی ہے سر پیٹرول کے مقابلے میں کیوںکہ سی این جی اچھا اچھا اچھا سر نہیں جیسے میں میرے معلومات یہ کرنی تھی کہ سی این جی مناسب رہے جیسے آپ جی آپ خریداری کرتے ہیں ان کی جی جی چھ سو تو سر ہر طرح کا ماڈل مل جائے گا آپ کے پاس جو نیا نیا ماڈل ہے نیو سے ماڈل ہیں سب مل جائیں گے سر آپ کے پاس جی جی اوکے سر میں آپ کے پاس شوروم پہ ضرور آؤں گا

اور بات بعد میں طے کر لی جائے گی سر ٹھیک ہے اوکے